जी सर क्या हमारी बात अहमदाबाद प्लंबर सर्विस सेंटर से हो रही है क्या सर मैं राज तिवारी एन टी पी सी अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ सर मेरा क्वार्टर नंबर फर्स्ट बी नाइंटी सिक्स है जिस में सर थोड़ी बाथरूम के नल के लीकेज़ में प्रॉब्लम है और पानी बार बार निकल रहा है सर यहाँ हमें नल की प्रॉब्लम लगभग आज तीन दिन हो गए सर तीन दिनों से लगातार बढ़ती ही जा रही है जी नहीं सर मैंने इस बारे में तो किसी से सजेशन नहीं लिया है क्योंकि यह थोड़ी सी ही लीकेज़ की प्रॉब्लम थी तो सर हमें ऐसा लगा कि होप सो हो सकता है कि आज या कल तक सही हो जाए परंतु जब यह दिक्कत सही नहीं हुई सर यह बढ़ते ही जा रही है लीकेज़ उसकी समस्या और भी ज़्यादा पानी वेस्ट होते ही जा रहा है तब मैंने फिर सोचा कि आप को इन्फॉर्म करूँ जी सर जी सर हमें आपके कंपनी के ऊपर पूर्ण तरह विश्वास है सर इसीलिए हम ने आपकी कंपनी के पास आपके सर्विस से से संपर्क किया है सर क्योंकि हमे पता है कि आपकी सर्विस पूरे शहर में सबसे सुचारु एवं सही सर्विस देती हैं जी सर हम आपको हमारा एड्रेस पुनः पुनः बताते हैं सर हमारा एड्रेस एन टी पी सी अहमदाबाद कॉलोनी में सर क्वार्टर नंबर फर्स्ट बी वन नाइन सिक्स में मौजूद है सर जी सर मैं आपको अपने घर के बाथरूम की इस पाइप के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ सर हमारे घर में जो बाथरूम का पाइप है सर उस में हमने फिनोलेक्स कंपनी के सर ढाई इंच यानि दो दशमलव पांच इंच की पाइप लगवाई थीं सर और सर इसी जी सर हमें इस में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप क्या हमें यह बता सकते हैं कि हमें अपने बाथरूम की क्या सर पूरी पाइपिंग ही चेंज करवानी पड़ेंगी एक लीकेज़ के लिए जी सर तो आप हमें हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए सर अपने यहाँ के लिए और सर आप अपना कोई भी एक आदमी हमारे यहाँ सर्विस के लिए सर भेज दीजिए जल्द से जल्द जी सर तो मैं आपके यहाँ अभी ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से ही सर आपके यहाँ मैं आपके सर्विस को लेना चाहता हूँ सर हम आपके यहाँ ऑनलाइन ही रेजिस्ट्रेशन करवा देते हैं जिसके बाद आप जल्द से जल्द ही सर अपने यहाँ किसी सर्विस प्रोवाइडर को हमारे यहाँ भेज पाएँ जी सर धन्यवाद सर